गर्मीमे हमरा सबके बहुत बच्चाके तकलीफ होइए तेज धूप उगि जाइ छै बहुत एहन छै की गर्मीके परेशानी भऽ जाइ छै गर्मीमे बहुत एहन तरहके छै से बच्चाके पेट खराबी भऽ गेल एहन गर्मीके वजह सऽ खाना नहि पचल तऽ गर्मीके सर्दी खाँसी सब चलि अबै छै गरम पानि पीला सऽ धूपमे गेल धूप से आयल तऽ पानि पीलक सर्दी खाँसी भऽ गेल तऽ बच्चाके जे हइ से हैजा कहै छियै हैजा ओ भऽ जाइ गेल बृद्धाके ओ बूढ़ पुरानके लिए छै ई बहुत गाँवमे एहन छै की कत्ते मारल गर्मीके वजह सऽ मरि गेल बूढ़के गर्मी लए परशानी भेल बच्चाके परशानी भेल एहेन बहुत तरहके छै की तऽ हमरा बचावऽके लिए हमरा सबके करयके पड़ै छै खानापीना सबकिछु अपन ध्यान दैके पड़ि गेल जेना ठण्ढा भेल तऽ ठण्ढा रहय हमरा सबके बहुत परशानी भेल की गरम कपड़ा पेन्हबयके बच्चोके पड़ल आओर बूढ़ पुरानके भेल की से गरम कपड़ा दैके पड़ि गेल गरम खाना दैके पड़ि गेल आओरो पानि गरम कऽ कए पीयैके पड़ि गेल एहेन बहुत तरहके छै ई सब किछु करयके पड़ि जाइ छै तऽ बहुत बच्चाके सर्दी खाँसी सब भऽ गेल बच्चाके एहि लए कत्तौ गेल तऽ गरम कपड़ा पेन्हयलक गरम खाना देलक खाना खाय लए बच्चाके ध्यान दैके पड़ै छै जेना बूढ़ पुरान छै ओकरो पानि गरम कऽ कए दैके पड़ि गेल खाना गरम करैके पड़ि गेल हुआँ बहुत रंगके ध्यान बच्चा सब कए पड़ि गेल बूढ़ पुरान कए ध्यान दय के पड़ि गेल इएह सब हमसब करय छी ध्यान केलिए